आनी सगळ्यांनी येवन गोंयान ही सुंदरता अनुभव करूंक जाय पूण तुमी जेन्ना येता तेन्ना हें लक्षांत दवरात की आमचें गोंय येवन पिड्ड्यार करचें न्हय हांगा सर कचरो करचो न्हय हांगा सर गोंयान करपाक खूब कितें कितें आसा मया सद्या खूब बरें तल्हाब करून बांदलेंलें आसा थंय सर तुमकां बंजी जंपींग करपाक मेळटा गोंयान ठीक ठिकाणी वाठारान जे तुमी कायाकींग करूंक शकता दर्यान तुमी कायाकींग करूंक शकता न्हंयेन तुमी कायाकींग करूंक शकता हांगा सर खूब सारे ट्रॅक्स ऑर्गनायज केल्ले वता तांबडी सुल्लाचें देवूळ आसा गोंयान खूब सुंदर सुंदर देवळां आसा खूब पयलींच्या काळांतलीं आसा शिवाजी म्हाराजांनी बांदलेंलें एक सुंदर देवूळ म्हणजे सप्तकोटेश्वर तें गोंयान आसा म्हालक्ष्मी केळबाय हांचीं खूब सारी देवळां आसा म्हापशा आमचें बोडगेश्वराचें देवूळ आसा लयराईचें देवूळ आसा गोंय देवळांनी भल्लेंलें आसा त्या सगळ्या देवळांक तुमी विझीट करचीं ताच्या भायर तुमी जर सच केल्यार तुमकां खूब सारे कितें कितें एक्टिविटीज मेळटले